मैम नमस्ते बस वही आपको जो बताएँ हैं बुखार वुखार था हाँ लिये थे एक सप्ताह से दर्द कर रहा है कोई असर ही नहीं कर रहा दवा का पता नहीं कौनसा जादू कर दिया है डॉक्टर पता नहीं कौनसा जादू कर दिए हैं सही नहीं हो रहा है हाँ करवाए थे सर वह बोल रहा है कुछ नहीं है हाँ नहीं नहीं वह मेरा क्या फिरिज है ही नहीं तो बताइये हम फिरिज रख कर क्या करेंगे

अच्छा वह सच क्या थी पूरा शरीर दर्द कर रहा है पूरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है हाँ वह हाथ पूरा पूरा हाथ तो पूरा दर्द कर रहा है खुद से ही अल्ट्रसाउन्ड कराने का हम सोच रहे अल्ट्रसाउन्ड करा लें पेट मे भी दर्द हो रहा है कहाँ से करवाएँ आप बताएँगे कहा पर करवाएँ अरे हो गये पन्द्रह बीस दिन मैडम अब परेशान हो गए हैं कोई मेरे आगे पीछे है ही नहीं आप कहाँ पर बैठती हैं मेरे हसबेन्ड यहाँ पर है ही नहीं मम्मी पापा यहाँ कोडो में रहते हैं मम्मी पापा कैसे काम करेंगे हेल्प करेंगे दो दिन चार दिन फिर उसके बाद नहीं कोई नहीं है अकेले हैं ना अच्छा ठीक है फिर किसके पास जाएँ मेरा हसबेन्ड गये बाहर चले जाएँ एक हफ़्ता के लिये किसके साथ जाएँ एक छोटा बच्चा है अरे तो मेरे कोई है ही नहीं है मेरे सास ससुर बाहर निकलने ही नहीं देते हैं अब बताइए हम कैसे अब क्या करें अब सास ससुर जब आडर देंगे तभी हो सकता है ना सास ससुर आडर नहीं देंगे तो कैसे पतो निकल जाएगी बाहर अरे सुनिये सुनिये सुनिये सुनिये आप कहाँ पर बैठती हैं नमस्ते मैम